हेलो हाँ जी मिल जाएँगे हाँ हाँ मिल जाएँगे इसमें दो तीन क्वांटिटी है आप बताइए आपको कौन सी मतलब क्वॉलिटी वाली चाहिए अच्छा अच्छा मिल जाएँगे पर के जी है हंड्रेड रूपीस इसमें हम डिस्काउंट तो नहीं दे पाएँगे पर आप क्वांटिटी में ले रहे हैं तो ट्राई करेंगे की हम थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे सकें बट इसमें डिस्काउंट नहीं दिया जाता है क्योंकि यह हाई क्वालिटी के होते हैं यह राइस यह अब अब बज अब इसको काउंट करना काउंट करना पड़ेगा कैसे क्या होता है आप शॉप पर आइएगा तो फ़िर उसका काउंट करके देखते हैं कितने का होता है हंड्रेड के हिसाब से पंद्रह पंद्रह किलो के पंद्रह सौ और बंडल आपको कितने चाहिए उस हिसाब से उसमें देख लेंगे हम हाँ तो पचास चाहिए तो पचास हज़ार से समथिंग हो जाएगा हाँ ब आप एक बारी पहले सैम्पल ले जा ले जा लीजिए फ़िर उसको देख लीजिए की कैसा क्या है फ़िर हाँ बहुत से पहलेटी में राइस है जैसा हो गया बासमती हो गया और अपना का काला मूंछ हो गया और भी बहुत सारी क्वॉलटीटी है क्वॉलिटी है और खिला खिला बनता है अब खिला खिला बनता है सुगंधित बनता है बहुत मतलब खाने में भी टेस्टी लगता है हाँ हाँ आप एक बारी शॉप पर विजिट करिए फ़िर देख लीजिए हाँ हाँ ठीक है